जोधपुर जिले में हमारे मुख्य स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनेक सेवाएँ उपलब्ध कराई गई है जिससे अस्पताल में बेडशीटों की उपलब्धि करवाई गई हैं जैसे अभी कोविड नाइंटीन में कोविड नाइंटी में बहुत सारे मरीज आए थे उनके लिए अलग से सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई जैसे किसी को कोविड नाइंटी है तो उसके लिए अलग और कोई ओर पेशेंट बीमार है उसके लिए अलग और ऐसे अलग अलग सुविधा उपलब्ध करवाने से एक दूसरे को कोई बीमारी नहीं फैलती है और हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है जैसे वहाँ पे सफाई होती है जिससे किसी और को कोई बीमारी ना हो हर तरह का क्लीनिक जैसे यहाँ जोधपुर में आसपास कहीं ना कहीं गोवरमेंट हॉस्पिटल मिल जाते हैं पास में कोई क्लिनिक मिल जाता है जिससे लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है और वो आराम से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करा सकते है और जोधपुर जिले में जैसे सरकार ने चिरंजीवी और दुर्घटना बीमा इन सबके मदद से हमारे स्वास्थ्य को और अधिक अच्छा बना दिया है जैसे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य बीमा है चिरंजीवी है उन और आज एच एस लाभार्थियों के लिए अलग सुविधा हैं जिनको मुफ्त में निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं अस्पतालों में और जोधपुर जिलों में सरकार बहुत सी फैसलिटी ऐसे उपलब्ध करवा रही है जैसे और और बस